हाँ सर हाँ सर मिल जाएगा कौन सी लकड़ी आपको चाहिए सर सर हमारे यहाँ कुछ क्वालिटी है हम आपको बता देते हैं हमारे यहाँ एक हाँ सर तो हमारे हमारे यहाँ हम सर आपको वही बता रहे हैं हमारे यहाँ कई वेराइटी की लकड़ियाँ हैं आप जैसे कॉस्टली के हिसाब से मिलता है हमारे यहाँ यह साग़वान की लकड़ी हो गई हमारे यहाँ नीम की लकड़ी है आम की लकड़ी है उसका सर प्राइस अलग अलग है पर आप चाहते हैं तो वह सब मिल जाएगा हमारे यहाँ वह प्रोवाइडेड है हाँ सर तो हमारे यहाँ अच्छी क्वालिटी की लकड़ियाँ मिल जाएँगी अगर आपको को लकड़ी लेनी है हाँ सही नहीं सही बात है तो आप अगर आपको लकड़ी लेनी है तो आप हमारे यहाँ आ आज आ जाइए और यहाँ पर लकड़ी की क्वालिटी देख लीजिए यहाँ पर उसके बाद फिर टॉप की लक लकड़ियाँ हैं जो आपको चहिए तो वह मिल जाएँगी हाँ तो ज़्यादा चाहिए तो आप एक बार कन्फर्म करके या यहाँ पर आकर देख लीजिए हम उसी हिसाब से आपको लकड़ियाँ लकड़ियाँ दे देंगे हाँ एकदम साइट पर आपको करवा देंगे हाँ उसका कॉस्ट अलग से आएगा अगर आप ज़्यादा लकड़ियाँ लेते हैं हमारे यहाँ से तो उसका कॉस्ट हम डिस्काउन्ट कर सकते हैं नहीं नहीं सही बात है सर एक बात यह है कि आपकी आपको लकड़ी कौन सी चहिए आपको लकड़ी अच्छी वाली चाहिए अच्छी वेराइटी की क्योंकि मन्दिर बनवाना है हाँ हमारे यहाँ यह लकड़ियाँ मिल जाएँगी सर अच्छी कॉस्टली भी मिल जाएँगी अगर आपको लेना है तो आप हमें बता दीजिए हम आपके यहाँ हाँ हाँ हाँ तो हो जाएगा सर अगर साग़वान लेना है तो उसका साग़वान का रेट अलग लगता है और उसके बाद तो उसका अलग से लगता है हाँ हाँ वह तो हो जाएगी पर यह है कि नहीं नहीं हमारे यहाँ लकड़ियाँ मिल जाएँगी अगर आपको चहिए तो हम उसका वह कर सकते हैं आपके यहाँ भी भिजवा सकते हैं अगर आप आना चाहते हैं अगर हैं तो ले सकते हैं वही तो हम बता रहे हैं कि आप पहले आइए यहाँ पर देख हाँ वही तो तो अगर हाँ लकड़ी सूखी है सर ऐसा है ना ऐसा है ना कि आप एक बार आइए यहाँ पर आकर चेक कर लीजिए अगर आपको अगर आपको सही लगे तो आप उसको लीजिए और उसके बाद प्राइस यहाँ पर आने के बाद सबकुछ हो जाएगा सही से हाँ क्योंकि वहाँ पर क्योंकि सर वहाँ पर ऐसे यहाँ से और वहाँ से ऐसे अन्तर है अगर आप पास से जाकर देखेंगे आपको अगर अच्छा लगेगा तो आप उसको लेंगे नहीं नहीं हाँ एक बार देखता हूँ हाँ हाँ सही बात है आने से पहले एक बार कन्फर्म रहे तो आना जाना भी सही रहता है हाँ हाँ एक दो दिन बाद आप आइए इसको आप देख लीजिए अगर ठीक है सर ठीक है सर धन्यवाद आपकाे